मां पंहिंजे वारनि में शैम्पू करण खां पोइ कंडिशनर वापरींदी आहियां मां या केॾीमहिल मूं वटि कंडिशनर न हुजे त मां ॾही हणी करे वापरींदी आहियां उन सां मुंहिंजा वार मुलायम थी वेंदा आहिनि अने मुंहिंजे भेण पणीह हिकु ॾींहुं चयईं की डव कम कंपनी जो तूं कंडिशनर वापरे ॾिसि उहो मां वठी आयमि ऐं वापरे ॾिठो पर मुंहिंजा वार सफ़ा सुखी सुखी झूरमूर थी विया मूंखे उन कंपनीअ जो कंडिशनर डव कंपनी जो कंडिशनर सम्झ में वणियो कान ॾाढा मुंहिंजा पैसा बि जामु बिगड़िया इन में उन कंडिशनर वापरण खां मुंहिंजा वारनि ते उल्टी असर थी वेइ उहो कंडिशनर में मुंहिंजा वार रूखा सुखा थी विया उहो कंडिशनर ॾाढो किनो रिजल्ट ॾिनईं मुंहिंजे वारनि ते उन कंपनी जो कंडिशनर ॾाढो किनो थो असर करे मुंहिंजे वारनि ते